मैं कैमरे से पहाड़ों की तस्वीर लेना पसंद करता हूँ या बगीचों की तस्वीर लेना पसंद करता हूँ या फिर मैं अपनी तस्वीर लेना पसंद करता हूँ क्योंकि मुझे अपनी तस्वीर लेना बगीचों की तस्वीर लेना पहाड़ों की तस्वीर लेना या किरणों की तस्वीर लेना मुझे बहुत पसंद है